साढ़े घर जेह्के कोई बी पक्खरू जां किश औंदा उस आस्तै अस उ'नें ई अपने कश सद्दने दा इ'यै तरीका ऐ तुस उ'नें ई कोई चौल होई गे जां कोई दाने होई गे ओह् सु'ट्टो ते बाह्र जेह्के असें दानें खलारे रौंह्दे ते भी ओह् औंदे अते दाने जेह्के बिक्खरे सु'ट्टे रौंह्दे भी ओह् औंदे ते जेल्लै ओह् खंदे दाने दिक्खियै ओह् भी रोज अस बड्डलै दाने सु'ट्टनें आं ते रोज भी औंदे रोज जेह्के दाने अस उ'नें ई सु'ट्टनें आं भी ओह् रोज जेह्के रोज उ'नें ई आदत होई जंदी जेह्की ऐ साढ़े दाना सु'ट्टदे उ'नें ई भी ओह् दाने खाने होंदे अते नुहाड़े इ'यै करी सकने किश अगर किश कुसै पानी रक्खे दा होंदा गर्मियें जेह्के सोहे जेह्के उ'नें ई त्रेह् लगी दी होंदी ते उं'दे ताईं दानें होंदे पानी होंदा रक्खे दे इक बारी इक जिस जगह् रक्खे दे उ'नें ई पता होंदा इ'नें ई साढ़े इस जगह् रक्खे दे भी ओह् हर बारी औंदे दिक्खने गी दाने साढ़े ताईं रक्खे दे भी उ'नें उस्सै चीजां ई ते ओह् रोज औंदे